जोंनि गामि खाथियावथ' दा जेबो जाथिनि मानसियानो गैया गासिबो जोंनि खाथि खालायाव बर' गामिगोजा आरो जोङो हाग्रायावसो थायोनालाय रावबो जाथिनि मानसिखोनो जों नुवा टाउन सहराव समायाव गारि मथर गाखोनो थांब्लाल' साफा सानै जों हारसाखो नुयो बियाव जों फंसे फंनैल' हारसाफोरखौ एसे एलाल' बुंनो गोनां जायो आरो खोन्थानोल' गोनां जायो जेन'बा नों बबाव थांनाय बबाव फैदों बेखिनिखौल' जों हारसाफोरजों इसे एला रायज्लायनो मोनो नाथाय बेखिनियाव जोंनि थानाय जोंनि गामियाथ' राङिदारा होमब्लाबो जों मानासावनो गोलैयो मानास हाग्रायावनो बे मानासाव जेबो जाथिनि मानसियानो दा सानदि जोंनि खनद'आव गैया आरो जों बर' रावखौल' रोंगौ दा सानदि खालि जों बर'खौल' मिथिगौ बर'नि अनगायै जों गुबुन मानसिखोनो सासेबो लोगो मोना समावल' बेफारिफोर बांगाल सहरा बेफार फैयो जों बिफोरजोंबो रायज्लायनोनो रोङा जायो गोदो फैयोमोन जों उन्दैयाव साफा सानै गंगारा जोंनि जायगायाव नाथाय जों बेखोबो गंगार भासाखौबो जों रोङा बेनिफ्राय दाथ' फैथारला मालाय गावसिनि आलादा जायगायावनो थायो जोंदा बिसोरखोबो नुआ दा जों खालि जों रायज्लायनाय जों नुनाय थानाया दा बर'ल' आरो बर'नि अनगायै जेबो मानसियानो जोंनाव गैया दा खाथि खालायाव